अगर राजस्थान में शिक्षा प्रणाली वंचित समुदायों की समस्याओं की बात करें तो जो समुदाय वंचित रह गये हैं सिक्षा से उसका मेन कारण यह है के या तो वहाँ के लोग शिक्षा में करने करना नहीं चाहते हैं या अगर कहीं स्कूल खोल भी रखा है तो वहाँ का की जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से सुचारू रूप से नहीं चलती है या बच्चों की जो व्यवस्था है देख रेख है वो अच्छी तरह से नहीं कर पा रहे यह जो रूल एन रेगुलेशन हैं उसके हिसाब से वह काम नहीं हो पा रहा है तो काम नहीं हो पा रहा है या जगह प्र ठीक नहीं है या पढ़ाने वाले टीचर ठीक नही हैं या वहाँ के जो श्टू छात्र हैं वो पढ़ना नहीं चाहते हैं तो यह काफ़ी मतलब समस्याऐं हैं जिनके बारे में मतलब देखना पड़ेगा अगर यह समस्याएँ ठीक हो जाती हैं तो वंचित समुदायों कोब्ली को भी शिक्षा मिल सकती है